हाँ सर हम यह चाहते हैं कि बिजली के साथ साथ जनरेटर की सुविधा लगाना चाहता हैं चाहते हैं तो इसकी सूचना आपसे ले लेना चाहते हैं कि जो है बिजली के साथ जो है जनरेटर का खर्चा कैसे क्या होता है उसका शुल्क क्या लगेगा और कैसे क्या होगा वह सूचना हमें बता दीजिए क्योंकि बिजली से हमें प्रॉब्लम हो रही है और जब जनरेटर लग जाएगा तो हमारी सुविधा सुलझ जाएगी यही सो आपसे जो है हमारी विनम्र प्रार्थना है